हमरा सभकेँ तऽ एतऽ खेल बहुत प्रकारकेँ रहैए जेना कबड्डी क्रिकेट बैडमिण्टन हॉकी लेकिन हमरा सभकेँ सभसँ प्रसिद्ध खेल छै कबड्डी जाहिसँ कि हम सभ टीम बनाकऽ खेलाइ छी हमर सभकेँ सभसँ प्रसिद्ध खेल छै कबड्डी जाहिसँ कि हम टीम बना कऽ खेलै छी कबड्डीओ खेलाइ छी ओना हर सीजन सीजन हमसभ बैडमिण्टन खेलाइ छी एकटा टीम बनाकऽ अलग अलग गाँवसँ अलग अलग जिलासँ हमर सभकेँ यहाँ आबैए क्रिकेट खेलाए लए

कबड्डी हमसभ बहुत बच्चासँ खेलाइ छी भॉलीबाल हमसभ बहुत बढ़िऑं जकाँ खेलाइ छी भॉलीबालोमे हमरा सभकेँ बहुत अथी सभ होइए टीम बनाकऽ एकटा युनिटीसँ सभ दोस्त मिलकऽ बहुत बढ़िऑं जकाँ खेलाइ छी लेकिन हमर सभकेँ सभसँ बढ़िऑं सभसँ प्रसिद्ध कबड्डी जे यऽ राष्ट्रीय खेल हमर सभकेँ कबड्डी भेल